پڑھنے کے دور میں بہت سارے ایسے تجربات یا بہت ساری ایسی کتابیں ہیں جنہوں نے میری زندگی میں دیر پا اثر چھوڑا جب میں دہلی آیا اور جامعہ میں ایڈمیشن لیا تو بہت سارے تجربات حاصل ہوئے بہت سارے دوست بنے جو میری زندگی سے پہلے کے مراحل میں وہ چیزیں موجود نہیں تھیں جب یہاں آیا نئے نئے دوست بنے نئی نئی تجربات حاصل ہوئیں ایسی نئی نئی کتابوں کو پڑھنے کا شرف حاصل ہوا اور اس کتاب سے بہت سے سارے تجربات میں نے سیکھے جو میری زندگی کے اندر میں اب تک باقی ہیں اور دیر پا اثر چھوڑا اس کے اندر بہت ساری کتابیں ہیں جیسے کہ میں جامعہ میں ایک کتاب کے ایک کتاب پڑھا اس کتاب کا نام ہے اندلس اور جب اس کتاب کو میں نے پڑھی تو اس کے اندر بڑے تجربات میں نے حاصل کئے کہ کس طرح ایک قوم یا ایک سلطنت اس پہ حکومت کرتی ہے اور کس طرح اس کا زوال آتا ہے تو اس کے اندر ایک چیز ہوتی ہے کہ کوئی بھی چیز دیر پا رہنے والی نہیں ہوتی ہے ہر انسان کو آج کسی کی بادشاہت ہے تو کل اس کی بادشاہت ختم ہو جائے گی اسی طرح میرے زندگی کے اندر میرے سب سے اہم دوست رہے ہیں جنہوں نے کافی اہم کردار ادا کیا میری زندگی کے اندر میں بہت سارے مراحل پہ انہوں نے میرا ساتھ دیا اور بہت سارے تجربات حاصل ہوئے ہیں اور ان تجربات کا میری زندگی کے اندر میں دیر پا اثر ہے اور اب تک باقی ہے اور ان لمحات کو اب تک یاد کرتا ہوں